नमस्ते बढ़ियाँ हैं भैया इस समय तो हम दर्शन नगर में हैं हाँ भैया अभी नहीं कंप्लीट हुआ बस होने वाला ही है अभी दो चार कमरे बचे हैं पुट्टी वुट्टी कराना है पी ओ पी वोपी लगनी है अभी और सोच रहे हैं उसके बाद फाइनल होने के बाद पूजा वूजा करवा दें तो अभी सावन का महिना चल रहा है मंदिर मिले कि न मिले तो वो रुद्र अभिषेक करवाएं कि पूजा करवाएं नहीं भाई जो ठीक लगे वो बताइए फेमिली से बात करेंगे तो कोई कहेगा ये करवाओ कोई कहगा वो करवाओ हमें ये अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है ये नहीं ठीक है वो ठीक है हाँ हम भी वही सोच रहे हैं हाँ लेकिन पहले अभी घर का कम वो तो पूरा हो जाए अभी भैया लगेगा लंपसम पंद्रह से बीस दिन हाँ इतना टाइम तो लगेगा हाँ तो तो बाद में क्या है ना मिस्त्री भी नहीं आ पाते हैं बारिश में मिस्त्री भी समय से नहीं आ पाते हैं तो हो सकता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम करवा के फिर वो पूजा वाला काम चालू करवाते हैं हाँ अपन भी देखो हैं ढूंढते हैं मिलते हैं कि नहीं नमस्ते भैया नमस्ते